ہاں میں پارلر والی بول رہی ہوں ہاں میں کر دوں گی ہمارے یہاں ماڈن میکپ بھی ہوتا ہے میں کر دوں گی سارا میکپ کمپلیٹ بالکل سیم ویسا ہی کروں گی آپ بس مجھے ایک بار اس میکپ کا فوٹو دکھا دینا بس میں اسی کی طرح ایک دم میکپ کر دوں گی ہاں فیشیل بھی کر دوں گی اور آپ کو اور کچھ کروانا ہے تو وہ بھی ہمارے یہاں اویلیبل ہے ہاں ٹھیک ہے دونوں چیز کروا دیں گے اوکے میکپ کا اگر آپ کو پورا میکپ کروانا ہے تو اس کے لیے کم سے کم دس سے دس ہزار پندرہ ہزار تو لگ ہی جائے گا اتنا تو ہوتا ہی ہے یہ تو میں پھر بھی ڈسکاؤنٹ کر کے لے رہی ٹھیک میم اگر آپ کو پورا میکپ کروانا تو آل ٹوٹل کا میں لوں گی دس سے بیس ہزار تک اگر آپ کو بس فیشیل اور تھریڈنگ کروانا ہے تو زیادہ نہیں صرف پانچ ہزار سے چھ ہزار تک دیجیے گا ہاں ٹھیک ہے ہاں ڈسکاؤنٹ میں نے اپنی طرف سے ہی ڈسکاؤنٹ کر کے آپ کو بتایا ہے اب زیادہ نہیں تو کم سے کم چلو پھر ایک ہزار کا ڈسکاؤنٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے نہیں کل آپ آ جانا میرے پاس میں کل آپ کو یہیں پہ ملوں گی اپنے بیوٹی پارلر میں آپ آ جانا میں آپ کا میکپ کر دوں گی ٹائم نہیں آپ پانچ بجے آ سکتے ہیں پانچ بجے سے چھ بجے تک میں فری ہی رہتی ہوں ٹھیک ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں اور بھی چیز اویلیبل ہے اگر آپ کو کروانا ہوگا تو سواگت ہے آپ کا اوکے اوکے اوکے تھینک یو تھینک یو